हाँ मेरे घर में शौचालय की व्यवस्था है हमारे यहाँ पे शौचालय से बहुत फायदे हुए हैं क्योंकि हम जंगलो में खेतों में इधर उधर हमें जाना नही पड़ता है और शौचालय बनवाने से गंदगी नहीं होती है गंदगी के कारण हम बीमार पड़ जाते हैं इसलिए हमें शौचालय के साथ साथ हमें अपना टाइम भी बहुत बचा है और यानि कि खेतों में जाने के बजाए जंगलों में जाना पड़ता था खेतों में जाना पड़ता था कभी कभार तो इसी के लिए हम शौचालय से हमें बहुत फायदा हुआ है रात को भी दिन में भी कभी कोई भी आता है तो कभी भी जाए इसलिए कोई कठिनाई नहीं है नही तो पहले हमें खेतों में दूर जाना पड़ता था जंगलों में जाना पड़ता था और हर चीज का भय लगा रहता था अब हमें किसी प्रकार का भय नही है हम शांतिपूर्वक अपना काम करते हैं और इसलिए हमें शौचालय हमारे घर में बहुत सही है